नमस्ते जियां तुसें मिगी पुच्छे दा ऐ कि केह्ड़े केह्ड़े इत्थें गाने गाए जंदे डोगरी इत्थें जम्मू कश्मीर च डोगरी च

एह् सब जेह्ड़े डांस ऐ ओह् साढ़ी डोगरी च बोल्ले जंदे न साढ़ी डोगरी बिच्च एह् जेह्ड़ी गानें दी शुरूआत ऐ एह् बड्डी साल पैह्लें होई गेदी ही जियां की इध्दर बड़े सारे गाने गाए जंदे जियां होइया रोऊफ रोऊफ जेह्ड़े गाने होंदे ओह् अस कश्मीरी ब्याहें ब्यूहें च करदे जियां गीतडू़ू होइये गीतड़ू होंदें ओह् जेह्ड़े डांस जेह्ड़े केई नमीं नमीं लाड़ी जिसले अपने जिसदा घरा आह्ला फौजी होऐ ओह् जंदा ते ओह् ओह्दी जाद बिच्च गांदी फिर जियां होइया बांड पान्थर उह्दे च केह् करदे कि ओह् करदे बांड पान्थर होइया जियां हिक्कत होइया हिक्कत जेह्ड़ी होंदी ओह् जियां अस किक्कलाई खेढने होन्ने नी उं'आं गै होंदी ओह् फिर होर होइया कि बांड पान्थर होइया बच्चा नगमा होइया एह् सब जेह्ड़े गीत ऐ ओह् साढ़े इध्दर जम्मू च गाए जंदे जम्मू कश्मीर च बड़े सारे गानेकार होए जियां कि हब्बा खातून होई गेई इसी आखदे इसी अस ओह्दे च गाने च प्रमुख ऐ एह् फिर एह्दे बड़े सारे डोगरी गीत बी बनाए गे बड़े सारे डोगरी कलाकार बी जम्मू कश्मीर चा पैदा होए जियां हून पदमश्री मिलेआ डोगरी बिच्च रूमाल राम गी मिलेआ फिर साढ़े जोगरी बिच्च एह् जेह्ड़े गाने और उह्दा बड़ा गै महत्वपूर्ण जोगदान ऐ फिर जियां अस आखने कि साढ़े ब्याहें च कोई बी जेह्ड़ा अस दिन कारज करने साढ़े कोई बी दिन कारज हुंदे घर ब्याह् ओह्दे गाने दे शुरु गै नी होंदा और गाने दा साढ़े इत्थें बड़ा गै जोगदान ऐ के होईया ब्याह् केह् हो्ने ब्याहें च बी अस सारे अट्ठ अट्ठ नौ नौ दिन पैह्ले गीत गान्ने खुशी बनाने एह् सब अस करने होन्ने फिर इह्दे त एह् ऐ कि गाने जेह्ड़े ऐ प्रमुख इध्दर होइया गाने जेह्ड़े होंदे ओह् इत्थें बड़े गै प्रमुख ऐ जियां रोऊफ डांस होईया रोऊफ डांस च केह् करदे कि लोग जेह्ड़े होंदे ओह् कश्मीरी कपड़े पांदे फ्ही कश्मीरी कपड़े पाइयै ओह् केह् करदे की नचदे कुड़ियां इक इक करदियां इक घेरा पांदियां घेरा पाइयै ओह् इक दुए हत्थ पांदियां ते फिर ओह् नचदियां इयां गै बच्चा नगमा होइया बच्चे नगमे च ओह् केह् करदियां कि ओह् बच्चे नगमे च केह् करदे कि जुल्ले जेह्ड़ी होंदी लाड़ी होंदी ओह् केह् करदी जुल्ले ब्होईयै अपने सौह्रे जा दी होंदी उस टैम पर ओह् केह् करदे उह्दे रंगोली बनांदे ओह्दे गीत गांदे और ओह् कामना करदे कि जेह्ड़ी साढ़ी कुड़ी ऐ एह् सौह्रे घर शैल रवै शैल सुखी बस्सै फिर ओह्दा करदे ओह्दा जियां बच्चा नगमा होइया इह्दे च ओह् आखदे कि इह्दे च ओह् करदे कि ओह्बी इक एह् बी ब्याह् उप्पर गाया जंदा एह् उसले गांदे जुल्ले लाड़ी घरा चली जंदी फिर पिच्छुआं गांदे कन्नै रोंदे और एह् लाड़ी दी ते ओह्दे घरा आह्ले दी करदे की एह् शैल सुखी बस्सन अपने अपने घर जाइयै फिर ओह्दे बाद च आइया कि बच्चा नगमा जियां होइया इह्दे बिच्च बी इ'यां गै होंदा जियां सुरमा होइया इक्क उह्दे च बी केह् करदे कि फौजन जेह्ड़ी होंदी ओह् अपने घरा आह्ले दी जाद बिच्च रोआ दी होंदी फिर जियां आइया हिक्कत होईया हिक्कत च इ'यां होंदा जियां अस किक्कलाई खेलने होने दो कुड़ियां केह् करदियां हिक्क हिक्क कलाई इक दुई हत्थ पांदियां और गोल गोल घूमदियां फिर जियां अस आक्खने बांड पान्थर होइया बच्चा नगमा होइया बच्चा नगमा च केह् करदे कि मुड़े गै जेह्ड़े होंदे ओह् केह् करदे कुड़ी आह्ली ड्रैस पांदे ते कुड़ी आह्ली ड्रैस मुड़े गै कुड़ियां आह्ली ड्रैस पांदे और कुड़ियां आह्ली ड्रैस पाईयै ओह् केह् करदे परफॉम करदे जियां साढ़े इत्थें कुड्ड डांस बड़ा फेमस ऐ कुड्ड डांस जेह्ड़ा होंदा ओह् कुड्ड देवता दी जाद च बनाया जंदा ताकि ओह् केह् करन ओह् केह् करन सिक्खी रौंह्न कुड्ड देवता दी जाद च कुड्ड डांस बनाया जंदा ऐ साढ़े जम्मू च बी बड़े सारे डांस बनाए जंदे जियां अस भांगड़ा करने जियां पंजाबी लोग करदे उ'आं गै अस करने भांगड़ा करने अस लोह्ड़ी च करनें कोई बी दिन कारज होऐ ब्याह् होऐ उह्दे बिच्च अस भंगड़ा पान्ने एह् सब जेह्ड़े डांस एह् सब अस करनें फिर होर केह् करने कि जियां इह्दे बड़े सारे साढ़े कलाकार जेह्ड़े हे ओह् इध्दरा जम्मू कश्मीर चा होए उनें सारें केह् कीता अपना अपना जोगदान दित्ता शैल जाइयै जम्मू कश्मीर बिच्च फिर ओह्दे बाद च होर होआ कि जियां अस सारे इयै डांस गै सिक्खने इयै अस कताबें बिच्च पढ़ने और इयै साढ़ी केह् करदे कि आस अपनी संस्कृती गी दर्शानें कि अस जेह्ड़े ऐ ओ जम्मू कश्मीर दे लोग ऐं और अस केह् करने अस इनें सब चीजें गी गै बड़ा महत्व दिन्ने आं